हम लोग जो पक्षी पालन करते हैं लोग पक्षी को बहुत तरह का पक्षी होता है कबूतर मुर्गा सुबा वगैरह वगैरह डीरेक्ट कौआ है मैना है ऊँचे पंछी तो हम लोग ढेर सारा देखिए हैं और देखते हैं हम लोग के हम लोग के घर के आस पास विचरण करते हैं हम लोग खासकर मुर्गा मुर्गी तोता ई सब को हम लोग प पालते हैं रखते हैं ई सब का खासतौर से हम लोग ध्यान रखते हैं इसके लिए हम लोग को शेड बना होता है शेड बनाकर हम लोग ई सब का ख़ास खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यह मुर्गा मुर्गी जो है ई नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं ठंडी ब बर्दाश्त कर पाती है इसीलिए हम लोग को मौसम के अनुसार ई सब पर खास ध्यान रखना पड़ता है गर्मी के टाइम में पंखा वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ता है और ठंडी में इसके शेड को हवा से रोकना पड़ता है चारों तरफ रोके हवा ना अन्दर जाए इसके लिए लको उस शेड को चारों तरफ से ढकना पड़ता है और खान पान में ग्रम भोजन इसको दिया जाता है तो पानी वगैरह टाइम देना पड़ता है और रोशनी का इंतज़ाम इसको निवार रूप से हो होता है और जैसे है जानवरों ने मतलब कुत्ता है गाय है भैंस है यह वगैरह वगैरह जो भी हैं लोग उन कुत्ता पालते हैं देशी कुत्ता में तो देशी है तो हम लोग के घर के आसपास में दरों बैठ खा पीकर विचरण करके वह रहता है लेकिन हम लोग जो खास तौर पर ऐसे चयन वहाँ से जो भी बनाया कुत्ता मने जो डर्टी का है उसको हम लोग उसको खास सावधानी से रखना पड़ता हम लोग उ उसका हमें उसको पालते हैं इससे उसके खानपान पर ध्यान रखता है रखना पड़ता है और ख्याल रख कर उसे हम लोग हम लोग जब से भी उस काम ने करते हैं उसको रखते हैं उसको से बुलाकर उससे बचा जो हम लोग बेचते हैं उससे भी हम लोग को मुनाफा होता है यही हम लोग जानवर के प्रति जो है हम लोग को खास ध्यान और ध्यान देकर हम लोग इस पर इस पर हम लोग इसको भी व्यवसाय के रूप में हम लोग करना चाहते हैं